میرے خیال سے اردو کے بارے میں آج اردو کا جو ہے اردو کی پڑھائی جو ہے آج کل نائنٹی پرسینٹ اسکول سے اٹھا دی گئی ہے اور ہمارے ایج میں کیا ہوتا تھا ہمارے ایج میں ہوتا تھا کہ یہ اردو کا پڑھائی جو اسکول میں ہوتا تھا آج کیا ہے کہ اسکول میں تو پڑھائی ہوتی ہے پر اردو کی نہیں انگلس ہندی سنسکرت اور بھی وغیرہ وغیرہ کیمیسٹری بائیولوجی فزکس ای سب کی پڑھائی ہوتی ہے اسکول میں مین ہونا چاہیے اردو کی پرھائی آج آج کیا ہے آج کے دور میں اردو کی پرھائی اٹھا دی گئی ہے ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اردو کی پڑھائی بہت ہوتی تھی میں خود وستانیہ فوکانیاں مولوی کر چکا ہوں اردو اردو سے اور آج کے بچے کو اردو تو جیرو پرسینٹ بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے اسکول دیکھ لیجیے آپ آپ کوئی بھی کوچنگ وغیرہ میں بھی دیکھ لیجیے اردو کو ایسے ہٹا دیا گیا لگتا ہے اردو کا کوئی مہتو بھی نہیں ہے اسی لیے اردو آج کے زمانے میں بہت مہتو رکھتا ہے اردو ہر ایک بچہ کو سیکھنا چاہیے اردو جو ہے بہت بڑھیا جیسے کتاب ہے انگلس ہندی سے زیادہ آپ کو اردو ویسک ہے اسی لیے آپ جو ہے اردو جو ہے بہت ہی بڑھیا کتاب ہے اردو آپ پڑھنا ضروری ہے